मां पंहिंजी दौड़ लॻाइण लाइ पंहिंजे तंदुरुस्तीअ जो जाम ख़्याल रखंदो आहियां जीअं त सुबुह जो उथी करे कारा चणा बोइल बोइल चणा ग्रीन वेजीटेबल सलाद ऐं जूस वग़ैरह वठंदा रहंदा आहियूं जीअं असांजी तंदुरुस्ती सुठी रहे ऐं को बि जाति जी अॻियां असांखे ॾुकण में तकलीफ़ न अचे ऐं असां पंहिंजी तंदुरुस्तीअ जो जाम ख़्याल रखंदा आहियूं ऐं असां विटामिंस वग़ैरह बि वठंदा रहंदा आहियूं ऐं सायूं भाॼियूं जाम खाईंदा आहियूं ऐं उनसां गॾु असांखे फ़्रूट वग़ैरह बि बि खाईंदा आहियूं उनमें जीअं ऐपल पपीतो संतरा वग़ैरह खाईंदा आहियूं त असांजो हाजमो सुठो रहे ऐं असांजी दौड़ जी जेकी तयारी आहे उनमें असांखे अॻियां का तकलीफ़ न अचे ऐं असांजो शरीर ऐं सिहत तंदुरुस्तु रहे